जा सतगुरू ट्रावेल्स मां ॻाल्हायो था मुंहिंजे पप्पा खे राजकोट मां हिते जूनागढ़ वठी अचण खां पोइ सुञातल आहे झूलेलाल मंदिर राजकोट खां हिते आर्दश नगर में वठी अचणु वारो आहे